हलो जी कौन गुड आफ्टरनून अच्छा जी बताइए अच्छा जी ओके बताइए तो क्या दिक्कत आ रही है

तो बेटा आप एक काम करिए अप्लीकेशन लिख दीजिए और उसमें अपने पेरेंट्स अभिभावक के सिग्नेचर और जो आपकी क्लास टीचर है उनके सिग्नेचर कर के मुझे आप जमा कर दीजिए रिजाइन जी जी मैं मिल जाऊँगी अभी हूँ मैं पाँच बजे तक

हाँ हाँ जब आप आ रहे हो ना तो एक बार आप मुझे कॉल कर लीजिएगा हाँ हाँ बेटा आप टेंशन मत लीजिए हो जाएगा ओके वेलकम